आङो आंनि थागिबि राव एबा बर' रावनि अनगा गुबुन रावनि बिजाब फरायदोंमोन बे रावा जाबाय जेनेबा इंग्लिश बे इंग्लिश रावनि बिजाबखौ आङो फरायदोंमोन बेखौ फरायनायनि उनाव आङो गोबां मानि कनफिउस बा जेनेबा माबा मोनसे रोंबाङै बा जेबो बुजियै फिल खालामदोंमोन आरो मानो होनोब्ला आङो बर' रावनि अनगा गुबुन रावफोरखौ माने बुजिनो गोब्राब रोंबाङा बेनि थाखाय आङो बेखौ बे बिजाबखौ फरायनानै जोबोद खर' गुदुं मोनदोंमोन जेबो जेनोबा स्ट'रिफोरखौ जेनेबा सल'फोरखौ बिजाबनि सल'फोरखौ आङो मोजां बुजिजोबाखैमोन बेनि थाखाय माबा मोनसे आद्रा थानाय थानाय बादि मोनदोंमोन आरो बुजिनो जोबोद नाजादोंमोनब्लाबो माखासे खोनाफेरै बा बाहायफैरै सोदोबफोरखौ आङो बुजिमोनाखै बेनि थाखाय जोबोद माने स्ट'रिफोरखौहाय सल'फोरखौ मोजां बुजिजोबैनि जाहोनाव एसे आद्रा थानाय थानायबो मोनदों आरो बुजिजोबनो नाजादोंमोनब्लाबो माखासेफोरखौ आं बुजिजोबनो हास्ला हास्लाबासै बिदियावहाय बर'नि अनगा आङो गुबुन रावनि बा गुबुन रावफोरखौ आङो मोजाङै रायलायनो हाबाङा बा बुजिबो मोनबाङा बेनि थाखाय आङो एसे आद्रा थानाय थानाय मोनबाय आरो ओमफ्रायो राव सोलायनायनि फारसे आङो बारा मोजां बुंनो हाया मानोना आङो होनखादों जेनेबा ब'र रावनि अनगा आं गुबुन रावफोरखौहाय एसे मोजां लिरनो बा फरायनो हाबाङा बेनि थाखायनो आङो राव सोलायनायनि फारसे जेबो बुंनो हाया आंनि थागिबि राव बा बर' रावाव गांसे बिजाबखौ आङो जायखिजाया जेनेबा बिजाबनि मुंखौनो थाखाय जेनेबा आं मैहुरखौ बुङो बे बिजाबा गांसे समाजारि आखुथाइ बेरखांनाय माने समाजारि सल' महरै आङो बे बिजाबखौ फरायनानै मोनदों बेवहाय बर' हारिनि समाज जेनेबा बर' हारिफ्रा माबोरै रायजो जायो माबोरै हाग्रा जिं जिं थानानै बिसोरो मैहुर खालामनानै थाङो हाजोनि सेर सेर थायो आरो बिलो बिलोमाफोराव बा दैमाफोराव ना गुरनाय मानाय माने बर'फोरा बोरै गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों बेफोरनि फारसे माने रायजो जानाया बे सल'मायाव बेरखांदों बेनि थाखायनो आङो जेनेबा बर'फोरा माबोरै रायजो रायजो जायो माबोरै संसार जायो बा गोदोनिफ्राय बोरै दासिम सोलिबोदों बेसिम बेखौ जोङो बे बिजाबनि मैहुर बिजाबनि गेजेरजों नुनो मोनो बेनि थाखायनो आङो मुलुगआव बयबो बर'फोरानो बा बर'नि अनगा गुबुन जायफोर बर' रावखौ रोङो बा बर' हांखोखौ सिनायनानै फरायनो हायो बेफोरखौ बिसोरखौ आङो बयखौबो फरायनो थाखाय आं बुङो आरो बे बिजाबखौ मैहुर बिजाबखौ